हँ हँ हँ कहल जाए अच्छा तऽ धन्यवाद सएह हम सर बजैत छियै अच्छा की नाम छियनि बच्चाके अच्छा ऋषभ कुमार झा हँ हँ चिन्ह गेलियनि चिन्ह गेलियनि पढ़ाइमे नीके छथि होइ छै की तऽ एना कऽ एना कऽ बुझल जाय कि प्रतिभा जे छै से ओ जे छै से अन्तरात्मामे प्रविष्ट रहैत छै कखनो ओ जेना जेना सूर्योदयके सूर्योदय अस्तो होइत छै सूर्योदयक जे सूरज दर्शनमे हमरा लोकनि होइत छी आह्लादित से सूर्योदयसँ पूर्वहुँ जे छै से सूरजक अस्तित्व रहिते छनि जेकि जेकि लालिमाके द्वारा हमरा लोकनि ई बात बुझि पबैत छियै जे बच्चा तत्काल जे बच्चा तत्काल हुनका बहुत हम नहिओ प्रतिभावान देख रहल छियनि तकर ई अर्थ नहि छै जे हुनकामे प्रतिभा नहि छनि हुनकोमे प्रतिभा छनि आ आ ऋषभ कुमार अपनेक बालक ऋषभ कुमार दऽ सेहो हम प्रतिभा मानैत छी ओ जे छै से बाहर बाहरसँ ओ प्रतिभा नहिए झलकैए तैँ की हुनकर अन्तरात्मामे प्रतिभा छनि से हमरा बुझि पड़ैए तऽ एहिमे

हँ हँ तऽ एहिमे अपनेक विचार नीक अइ आ हमरा ई जे छै सहर्ष सहर्ष स्वीकार अछि हम हुनका अतिरिक्त समय अवश्य देबनि आ आ ओना हुनका हम वर्गमे सेहो प्रोत्साहित करैत रहै छियनि आगू बेंचपर बेसबै छियनि आ हुनका हम जे पहिने जे किछु पढ़बय लगैत छियनि तऽ हुनका हम जे श्यामपट्टपर श्वेत पट्टपर लिख कऽ देखा दैत छियनि पूछैत छियनि बच्चा हम की लिखलियै से अहाँ कहू एहिसँ अहाँके की तात्पर्य भेलै से कहू अहाँ अपन पाठ्य पुस्तकमे से एहि शीर्षककेँ बाहर करू सेसभ बाहर करैत छथि हुनकासँ दू चारि पाँती पढ़िओ कऽ दू चारि पाँती हुनकासँ हम पढ़िओ कऽ सुनैत सुनैत छियनि आ हुनका प्रोत्साहित करैत छी जे जतय कतहु लटपटाइत रहैत छथि तऽ हुनका हम पीठ ठोकि कऽ से हुनका हम वाहवाही कऽ के हुनका हम फेर जे छै से हँ हँ हँ हुनका हम उचित शब्द उच्चारण करबा दैत छियनि आ हम जे हुनका अपन विद्यालयमे महाविद्यालयमे तऽ समय देबे करबनि हम जखन गामपर आबि जायब कोनो एहन बेरमे जे हम समय निकालि कऽ हुनका चाहबनि जे हुनका हम अवश्ये चालिससँ पचास मिनट जे वर्गमे घण्टी होइत छै ओहिसँ अतिरिक्त हुनका हम चाहे तऽ अपना डेरापर बजा कऽ आ बजा कऽ अथवा फोनसँ हुनका हम से ऑनलाइन पढ़ा कऽ जाहिसँ हुनका सन्तुष्टि हेतनि तऽ हुनका हम जे प्रतिभाके विकास करबनि आ हुनका हम जे छै से जे अध्ययनके जे मुख्यधारामे जे प्रतिभावान मेधावी विद्यार्थीके रूपमे हुनका हम ओहि पंक्तिमे हुनका हम हँ हमर ई कर्तव्ये थिक कर्तव्ये थिक कर्तव्ये थिक हँ रखैत छी